साढ़े जम्मू कश्मीर च दे बिच्च नमीं एजूकेशन पालिसी गी लोग बड़ी चंगी चल्ली जानदे न ते एह्दे च जियां क्लास सर्वे ऐ ते एह्दा एजूकेशन सेक्टर दे बिच्च मास्टरें उप्पर बी ते लोकें दे बच्चे पर ते उन्दे मां प्यौ दे उप्पर काफी प्रभाव ऐ होर एह्दे च मास्टर लोक बी अपना पार्ट प्ले करा दे अपना हिस्सा निभाह् दे ते उं'दे मां प्यौ बी अपने बच्चें गी पढ़ाने आस्तै खुशी खुशी उनेंगी स्कूल भेजने आस्तै अग्गें आवा दे में स्टे ताकि ओह् अपने आप गी साढ़े लोकें कन्नै गैईं कन्नै गैं मलाइयै चली सकन